ہلو آپ مدینہ ٹریولس سے بول رہے ہیں جی جی ایکچولی آپ مجھے کچھ انفارمیشن چاہئے تھی آں ہم لوگ ایکچولی میری فیملی کے ساتھ ہم لوگ پلان کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اورنگ آباد گھومنے کے لئے جائیں ایک دن کے لئے ہاں اچھا اوکے اچھا ٹرانسفر کر دیجئے ٹھیک ہے جی جی جی سلانی کو

ہاں میں نویرہ بول رہی ہوں مجھے ایکچولی اپنے فیملی کے ساتھ اورنگ آباد گھومنے کے لئے جانا تھا تو میں ایک کار بک کرنا چاہ رہی تھی مجھے تھوڑا پتا کرنا تھا ہاں اس کے بارے میں ڈیٹیل ہاں تو پر کلومیٹر چارج کرتے ہیں یا کیسے کرتے ہیں آپ لوگ مجھے ذرا تھوڑا بتائیں گے کیا نہیں نہیں صرف ایک دن کی بکنگ ہوگی ہاں اوکے ہاں ہاں رفلی اراؤنڈ تھری ہنڈریڈ کلومیٹرز ہیں جی جی اوکے تو اچھا مطلب آپ ڈرائیور اس کا ڈرائیور کے پیسے سے پریٹلی چارج کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈیژل یا پیٹرول اگر جو بھی ہے وہ ہم لوگ فل کروا دیں گے فل ٹائم اچھا اچھا اوکے تو کتنا رہے گا مطلب یعنی ایک دن کے لئے مطلب ہم لوگ ایک دم ارلی ان دا ارلی ان دا مارننگ مطلب دو تین بجے نکلنا چاہتے ہیں تاکہ بریک فاسٹ ہم لوگ وہاں جا کے ہی کریں ہاں اور واپس آئیں گے تو دس گیارہ رات کے بجے ہوں گے شاید سے ہاں ایسے ہی ہوگا ہاں تو کتنا لیں گے آپ کتنا چارج کریں گے اور ایکچولی میں مدینہ ٹریولس سے ہمیشہ کرتی رہتی ہوں ایئرپورٹ وغیرہ کے لئے کار بک کرتی رہتی ہوں ہاں تو میرے پاس کچھ پرانے اس کے ڈسکاؤنٹ کوپن پڑے ہوئے تھے تو ہاں میں چاہ رہی تھی کہ آپ مجھے اس کے بارے میں ہاں کچھ ٹونٹی پرسینٹ کے ہاں ہاں میں آپ کو پرومو کوڈ دے دوں گی اچھا اچھا تو ابھی کچھ آپ لوگوں کا یہ چل رہا ہے کیا اسکیم وغیرہ جس کے اوپر مجھے ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے اچھا ایک ہی ایک ہی ایک ہی ڈسکاؤنٹ کوپن ایک وقت میں ویلڈ ہے اچھا اوکے ہاں نہیں تو پھر یا ہاں ایکچولی ہم لوگ ہاں یہ ستائیس اگست کو یعنی سنڈے کے دن کا پروگرام ہے تو مل جائے گی کیا نہیں اسکارپیو اسکارپیو یا پھر ٹویرا یعنی بڑی گاڑی دیکھ رہے تھے ہم لوگ نہیں لوگ تو اتنے نہیں ہیں مطلب سات چار اڈلٹ ہیں اور باقی چار بچے ہیں ہوں ہاں نہیں نہیں لیکن وہ چھوٹی گاڑی نہیں چاہئے ٹھیک ہے اچھا ہاں ہاں تو کنفرم کریں اور مجھے آپ کا واٹسپ نمبر یا کچھ دے دیں میں آپ کو کوپن کا فوٹوگراف بھیج دیتی ہوں یا کوپن کا پرومو کوڈ بھیج دیتی ہوں واٹسپ پہ ہاں مجھے اور باقی کا پھر ڈسکاؤنٹیڈ اماؤنٹ کچھ انوائس وغیرہ دے دیجئے تو میں آن لائن پیمنٹ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اور مجھے پلیز ڈرائیور وغیرہ کا نمبر بھی واٹسپ کیجئے گا تاکہ میں چھبیس تاریخ کو فون کر کے ان سے بات کر کے ٹائم وغیرہ اور ڈیٹیلس بتا دوں ٹھیک ہے اوکے اوکے اللہ حافظ